हा मां हिकु चादर वठी हुई त उन्हीअ में जॾहिं उहा धोयण ते वयी त उन्हीअ में कलर बि निकिरणु लॻो और उहा श्रिंक बि थी वयी त उन लाइ विछाइणु लाइक़ु न हुई जहिड़ी नाप मां वठी उन्ही नाप ते उहा न थी त उहा मुंहिंजे लाइ बेकार थी वयी पोइ मां उन्ही जी शिकायत बि कयी पर मुंहिंजी उहा चादर मोटी न सघी उहा मुंहिंजी हाणे बेकार शइ थी वयी मुंहिंजे लाइ छो कि उनमां रंग बि निकरी वयो और उहा नंढी बि थी वयी